ہمارے علاقے میں ایسے دو پارٹیاں ہیں کئی سارے پارٹیاں ہیں ان میں سے ایسے دو پارٹیاں ہیں جو عوام کی بہت خدمت کرے اس اس ان کا جو نام ہے ٹی ای آر ایس اور مجلس اتحاد المسلمین جو عوام کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہے اور عوام کی پریشانیوں کو دور فرما رہے ہیں